धार्मिक पाबनिसँ खाद्य पदार्थ जुड़ले छै जेना एखन किछे दिनके भीतरमे जुड़ शीतल हेतै जुड़ शीतल अहाँके एही अप्रिल महीनामे चौदह तारीककेँ सङ्क्रान्ति दिन होयत आ ओहिमे सतुआ आ सतुआके बनल खाद्य पदार्थ जेनाकि सतुआके पूरी बनत आ ओ लोक पसन्द करत तकर बादसँ पिड़ुकिया जेना हमरासभके होइए चौड़चन होइए ताहिमे पिड़ुकिया बनैए जेना छठि होइत छै ताहिमे ठकुआ आ भुसबा इत्यादि बनैत छै ई ईसभ बात से पाबनिके सङ्गे हर पाबनिके सङ्गे आ जेना होली अइ तऽ मलपुआ बनैत छै दही बड़ो हमरासभ ओहिठाम आब बनैए तऽ ईसभ चीज करीब करीब हर धार्मिक पाबनिसँ कोनोने कोनो खाद्य पदार्थ जुड़ल अछि जकर हमसभ व्यञ्जनकेँ आनन्द लैत छी